बर' रावआव सानफ्रोमबो रायज्लायनाय बाहायजानाय गोरलै बाथ्रा खोन्दोफोर बाथ्रा फाव फोरानो जाबाय सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम मोदोमनाय बिबारखौ लाखोमानो हाया गोजौआव मोफौ गाहायाव बाहागो बेफोर आरो बुंनो थाङोबा सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा होनदों नालाय जेरै सैमाया सासे गोदान मानसि नुयोबा एबा सोरखौबा नुयोबा नोगोद भौ भौ सोङो बे सैमाया मालाबाबो अरनो रोङा दै मालाबाबो अरनो रोङा आरो अखा आजां गाजां खोरोमलाबायनायाबो खोरोमलाबायनानैनो थाङो बेयो हाया आरोना ओरैनो खोरोमनानैनो बबेथिं बबेथिं थाङो जों मिथिया बिदिनो मोदोमनाय बिबारखौ लाखोमानो हाया जेरै सैथो बाथ्राखौ लाखोमानो हाया नों माबा मोनसे सैथो बाथ्रा मावखुमानानै दङब्ला बेखौ नोङो दसे समल' लाखुमानो हागोन उनाव हारसिंनो मोनथिखागोन बेबायदिनो आरो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो होनदों जेरै बेबो बिदिनो जाय मानसिया रोङा उदाया बियो बियो गासैबो खामानिखौनो खुगाजोंल' बाहागो खालामजोबो खिन्थु खामानियाव उदायनो रोङा आरो बियो जेरावबो उदायनो रोङा बेफोरखौनो होनदों